हेल्ल' बे उबेर एजेन्सियाव नांदों ना औ नोंथाङा आंनो गंसे अल्ट' गारि दैथायहरलाय आंनि न'खरनि बिदा फंबाय आरो बिब' दङ आरो दा माने भिभान्ता केबआवहाय थांगोन दा नोंथाङा थाबैनो बा मिनिटसोनि गेजेरावनो दैथायहरोबा मोजां जागोन